खुबशीं कोंकणी पुस्तकां आसा जितूंतल्यान आमकां न्हू एक देख मेळटा काणयेंतल्यान आनी प्रेरणा कशी मेळटा आनी कळटा की समाजान बाबा हेयी घडटा अशें कोत बिकून आयकलां पावल खुण्यो पुस्तक आसा कथा संग्रह कितल्योश्योच कथा कांय कांय बऱ्यो देख घेवपा सारकी तितू कथा आसा आनी एकदां त्यो कथा वाचली म्हणटा त्यो अशें दिसता की परत परत वाचीन कशें